الیکشن کے دوران مجھے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے میرا الیکشن سینٹر بہت دور پڑا تھا جس وجہ سے مجھے جانے میں بہت پریشانی ہوئی سواری کی بہت دقت ہوئی اور میں دیر سے پہنچا وہاں وہاں جو گیا تو وہاں پہ بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی اتنی تیز دھوپ میں اتنی لمبی لائن میں کھڑا رہنا پڑا وہاں پہ پانی یا کسی اور چیز کی سہولیت بھی نہیں تھی اور نہ ہی بیٹھنے کی سہولیت تھی جس وجہ سے اتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہنا پڑا وہ بھی گرمی میں وہاں پہ جب میرا نمبر آیا ووٹ ڈالنے کے لیے تو میں اندر ووٹ ڈالنے گیا تو وہاں پہ بھی بہت ساری پریشانیاں آئیں بہت جگہ چیکنگ ہوئی اور جب میں ووٹ ڈال کے نکلا تو مجھے وہاں سے اور گھر تک آنے میں بھی بہت پریشانی ہوئی اور دھوپ بھی بہت تیز تھی جس وجہ سے مجھے چکر آنے لگے